न'खराव हौवा आरो हिन्जावनि गाहाइ हाबाया सिगांनि दिनाव हिन्जाव माहारिफोरखौ न'नि खामानिखौनो मावनानै थानांगौ जेनेबा ओंखाम ओंख्रि संनाय न'आव माइ दै गासिखौबो हिन्जावनि हिन्जाव मानसिफोरानो दाइथ' लाजोबनांगौमोन सिगांनि दिनाव आरो हौवाफोरखौ बाइहेरायाव जेनबा फैसा थाखा आरजिनो थाखाय हगारनाय जायोमोन सिगाङो हिन्जावसाफोरखौ हिन्जावफोरखौ हिन्जाव माहारिफोरखौ बाइहेरायाव थांनायखौ मोजां होननानै साननाय जायामोन गाज्रि नोजोरजों नायोमोन फाराग दंमोन हिन्जाव होनब्लाथाय गासिबो खामानि न'नि खामानिखौनो हिन्जाव मानसिफोरा मावजोबनांगौ जायोमोन आरो आरो हौवा होनोब्लाथाय हौवाफोरा सिगांनि दिनाव न'नि खामानिफोरखौ मावनाङामोन जेरैहाय ओंखाम ओंख्रि संनायफोरखौ मावलायनाङामोन बिसोरो बाइहेरायाव खामानि मावनानै आरजिनानै लाना फैब्लानो जायोमोन आरो नाथाय दानि जुगाव हौवा हिन्जाव होननानै साननानै फाराग गैला आरो दानि जुगाव हौवाफोराबो ओंखाम ओंख्रि ओंखाम ओंख्रिफोरखौ संनांगौ जायो मानो होनोब्ला दानि जुगाव हौवासाब्लाबो हौवाफोरबाबो हिन्जावफोरबाबो गासिबखौबो एखे सानो मानो होनब्ला हिन्जावफोराबो दानि जुगाव गोबां मानसिफोरा गोबां हिन्जाव माहारियानो साख्रि मावनानै थानाय थायो आरो ओंखाम ओंख्रि ल' संंनानै थानांगौ बिदि नङा आरो हौवा हौवाफोराबो साख्रि मावैबो थायो आरो हिन्जावफोराबो साख्रि मावनायबो थायो बेनि थाखायनो सोरबा साख्रि मावि हौवाफोराबो न'आव थानानैनो ओंखाम ओंख्रि संनांगौ जायो आरो हिन्जावफोराबो साख्रि मावनाय हिन्जावफोरा नोङो बाइहेरायाव थाहैनानै बाइहेरायाव थाहैनानै अफिस आव थानांगौ जेरै गावनि दिउथि आव थांनांगौ बिदि जायो आरो बिनिखायनो दानि जुगाव हौवा आरो हिन्जावनि फारागखौ साननाय जाया आरो समान राननानै लानाय जायो आरो नोङो ओंखाम ओंख्रिखौ संदोंब्ला आङो बेलेग खामानिखौ मावसिगोन बैखौ मावसिगोन जि सुनायखौ मावसिगोन इदि होननानै समान समान हौवाफोर आरो हिन्जावफोर हौवा आरो हिन्जावआ समान समान रानलायना लायो आरो ओंखाम ओंख्रिखौ संबाय बा आं गथ' गथाइनि जि जोमखौ सुनोसै ओमफ्राय जोंना थाइम आबो जानोसै दिउथि या होननानै रानलायनानै लानाय जायो आरो सिगांनि बायदि बियो हिन्जावनिसो खामानि ओंखाम ओंख्रि संनाया हिन्जावफोरासो मावनांगौ हौवाफोरा ओंखाम ओंख्रिखौ सङा होननानै सिगाङो बिदि होननानै खामानिफोरखौ रानलायोमोन आरो मावनो होयामोन मावामोन आरो हौवाफोरा हिन्जावनो गासिबखौबो खस्थजोंबाबो मावनांगौ जायोमोन आरो जेनबा ओंखामफोर संनाय माइरं दैरं जावनाय माइ लामनाय माइ गाइनाय फुनाय गासिबखौबो हिन्जावफोरनि सायावनो हगारनानै होनाय जायोमोन आरो नाथाय दानि जुगआव दा गोदान जुगआव हौवाफोर हिन्जावफोर साननाय गैला आरो जेनोबा हौवाफोराबो हिन्जावसा हिन्जावफोरजों खामानि मावनायाव हेफाजाब होयो जेनबा ओंखाम ओंख्रि संनायाव हेफाजाब होयो आं ओंखाम ओंख्रिखौ संसै नोङो गथ' गथाइनो गानहोदो जोमहोदो स्कुल आव थिनहरदो बिसोरखौ ओमफाय दिउथि याव थांसै होननानै रानलायनानै रानलायनानै सानैजों मोजाङै खामानिफोरखौ मिलायलायनानै लायो आरो दानिया दानिया